औ मा एम्फौखौ फिसियो फिसिनायालाय ओमफ्राय मा मा एम्फौ बिलाइ आनदायला बायखो बेलाय एम्फौ बिलाइयालाय रज'खायोना इन्दि इन्दि बिलाइ ओमफ्राय मा ए बेलाय इन्दि बिलाइखौ होबायब्रा ओमफ्राय बिनि उनावहाय माबा बिब्दिनो गैथाराबा मोननो थाङाबा बिदिनो थासुमलि बिलाइखौबो होयो सोरबाबा बेबायदि आरोखि गैथाराबासो ओमफ्राय खिन्थु थासुमलि बिलाइ होयोबा एम्फौआ बारा मोजां जाया गब्ल'वा बेबायदि सोरबाथ' गामबारि बिलाइबो होला बायो मोजां जाया आरो बेबायदि होबा आगोल आसोल इन्दिआ मोजां आय आय एम्फौ लाबाय नालाय जेनेबा बेखौनो आरो जेनेबा देरबाय देरनानै एसे गुस्लायबाय बिमा जालायबाय बिमा जानानै बिदिनो मोनबाय मोननानै ओमफ्राय थोब्बाय फिथोब थोब्बाय ओमफ्राय फिथोब थोब्बाय नालाय बे फिथोबखौ सुखांबाय जोङो जेला सुनानै दोनबाय आरो मालाबायदि इन्जुराव आलायनानै दोनबाय ओमफ्राय बेनिफ्राय बियो टाइम जाबा सिखिरि जानानै उरायबाय आरो गावनो ओंखारखायो मालाय फिथोबनिफ्राय बार बुयो ओमफ्राय बियो जेराव मोनो बेवनो सिफोर होबा सियाव बाबाय आरो सियाव बाबाय ओमफ्राय दैबाय बिदै दैबाय ओमफ्राय माबा उनाव फिसा ओंखारबाय बेनोसै एम्फौ जाबाय फिथोबखौ फानबाय केजि हिसाब दामगोसा मोनबा बिदिनो एम्फौखौबो जिरनानै फानबाय फ'वायावनो एकस' गाहाम मोनो फाग्लिलाय नोंबो लानो नामा औ फवायावनो एकस' गाहाम मोनो इन्दिखौ लुवा जायो इन्दिखौ आङो लुयो माबा इन्दि लुनायखौलाय रोंगौ नोङो इन्दिखौ माबोरै लुयो

ओरै खालामनांगौ फिथोबखौ रुबाय खाथ्रि होनानै खाथ्रि होबा गोमो जायो ओमफ्राय बिदिनो खाथुमनानै दोनबाय आरोखि माबायाव मोनसे जायगायाव ओमफ्राय खाथुमनानै दोनबाय ओमफ्राय जेब्लाना मोनो मोनबा एसे गुरै जायो आरोखि फिथोबा सेरबानो ओमफ्राय थावख्रि बानायबाय गननि माबानि सैनानै दंफांफोरखौ सैनानै एबा माबा मोनसे गोरा बुस्थुखौ सैनानै थावख्रि बानायबाय थावख्रिखौ लुबाय थावख्रिजों लुबाय आरोखि बे इन्दि फिथोबखौ सेर'न सेर'न सेरनानै बोबाय खुन्दुं बानायबाय ओमफ्राय थावख्रियाव फानबाय ओमफ्राय थावख्रियाव फाननानै जेब्लाना थावख्रिया बुङो होमब्ला माबादो आरोखि सोरखिखौ फानबाय माबाय उनावहाय बेखौनो जोङो सि सोंनानै बानायबाय दाबाय बिदि बानायो ओमफ्राय गोसो बादि सि फिसा सि गिदिर बानायबाय आगर एरै एरै फानबाय दाम मोनबाय दाम गोसा गोसा जानोसै थिन सारि हाजार गाहाम इन्दि सिया नोंबो लानोबा लादो नोगोद दाम गोसाखा थिन हाजार गाहाम होनखाबाय गांसेआवनो है आं थालाबाय थाखायो आग'र एरनानैबो फानो आङो इन्दि सिखौ ओइ आं दोननोसै दे लावद्रायबाय दे दे